جی ہاں میں نے چند سال پہلے کشمیر کا سفر کیا تھا جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور منفرد ماحول کے لیے مشہور ہے یہ تجربہ واقعی یادگار اور خوبصورت تھا کہ کشمیر کو زمین پر جنت کہا جاتا ہے اور یہ بیان بالکل درست ہے میرا سفر سری نگر سے شروع ہوا اور وہاں کی ڈل جھیل کا منظر لاجواب تھا جھیل کے درمیان میں شکار کی سواری کرنا ایک خاص تجربہ تھا یہ روایتی کشتی کی سواری نہ صرف سکون بخش تھی بلکہ جھیل کے پانی میں ہاؤس بوڈس اور پہاڑوں کے عکاس مناظر دل کو خوش کر دینے والے تھے ہم نے شکار پر بیٹھ کر قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھایا اور مقامی مارکیٹوں سے یادگار خریدی بھی خریداری بھی کی اس کے بعد ہم پہلگام گئے جو اپنی خوبصورت وادیوں اور سرسبز میدانوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے فضا میں تازگی اور خوشبو تھی ہم نے گھوڑے کے سواری کے سواری کی اور وادی کی سیر کی وہاں کی سبز گھاس اور بلند و بالا درختوں نے دل کو بہت سکون دیا پہلگام کی ندی کے کنارے بیٹھ کر ہم نے فطرت کے حسن کا نظارہ کیا اور پانی کے موسیقی کو محسوس کیا گلمرگ بھی ہمارے سفر کا حصہ تھا یہ جگہ خاص طور پر سردیوں میں اپنی برف پوش چوٹیوں اور اسکینگ اسکینگ کے لیے مشہور ہے لیکن ہم گرمیوں میں گئے تھے اور وہاں کی سبززار پھولوں کی بہار اور ٹھنڈی ہوا نے ہمیں محفوظ کیا ہم نے کیبل کا کار کی سواری کی جو ہمیں اونچی پہاڑیوں پر لے گئی جہاں سے نیچے وادیوں کا منظر بہت خوبصورت دکھائی دیا سو نمرگ کا سفر بھی ناقابل فراموش تھا یہاں کے برفانی مناظر اور صاف شفاف پانی کی ندیاں بہت دلکش تھیں ہم نے کشمیر تک پیدل گلیشر گلیشری تک پیدل سفر کیا اور وہاں کے قدرتی خوبصورتی کی کو قریب سے دیکھا یہ تجربہ واقعی شاندار تھا اور ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا ان تمام جگہوں پر ہم نے مقامی کھانوں کا بھی لطف اٹھایا کشمیر کی روایتی کھانوں جیسے کہ روغن جوش یخنی اور کشمیری کوا کہوہ واقعی لذیذ تھے کشمیر کا سفر میرے لیے بہت یادگار اور خوبصورت تھا وہاں کی قدرتی خوبصورتی مقامی ثقافتی اور مہمان نوازی نے دل کو جیت لیا ان مقامات کا سفر نہ صرف دل کو سکون بخشا ہے بلکہ زندگی کا خوبصورت لمحات کو بھی یادگار بنا دیا ہے